गेलहुँ दरभंगा गाड़ी नहि भेटल गाड़ी कए कऽ कहलहुँ आयब तऽ नहि भेटल ऑटो तॉटोसभ तऽ केना अयतहुँ भरि राति रहलहुँ तऽ भोर भयने मङ्गेलहुँ भाड़ापर देलहुँ तहन आयल तहन पाली अयलहुँ आ पाली आबयके कोनो जुगाड़े नहि भेटल रास्ते नहि भेटल कोना अयतहुँ औँनाइत छलहुँ पटपटाइत छलहुँ जे केना आब एतेक दूरसँ जायब दरभंगा दूरसँ केना पाली जायब एतेक दूर कोना जायब राति बिरातिकेँ की हएत तऽ केनाके रहब केना करब की करब किन्नहुँ आबिए नहि होइत छलै अयतहुँ से तऽ तखन दोहरा तिहरा कऽ आब सोचमे रहैत रहैत तखन कहलहुँ कि जे नहि फेर गाड़ी करै छी फेर समाद दै छी ऑटोकेँ तखन फोन कयलहुँ तखन देलहुँ तखन कहलक घरपर सँ आदमी तखन गाड़ी कए कऽ भेजलक ऑटो तखन ओतयसँ निकललहुँ तखन अयलहुँ तहन पाली पहुँचलहुँ